आंङो उन्दै समावहाय आब'मोन आदामोन जों गासैबो न'आवहाय जोंहा उन्दैआव गोदोनि समावहाय आरो न'आवहाय आबाद मावोमोन नालाय बे समाव आदामोन आब'मोन जों ज'यै बिब' बिनानाव अनलायनानै थायोमोन आरो जोंङो आबाद मावग्रा नालाय आमफ्राय जोंङो जोंना दुब्लिआ एसे गोजानावमोन नालाय बे समावहाय जोंङो ओंखामखौ फुंनि ओंखामखौ न'आवनो जानानै थांनानै आमफ्राय मानि जोङो माइ गाइनो थांङोमोन आमफ्राय आदा मोनहा हालेवनो फुंआवनो थांङोमोन नालाय आमफ्राय जों आदा मोननोहाय मानि ओंखामखौ ओंखाम गुदुं संनानै बानलु बाथोन देनानै लानानै थांङोमोन आमफ्राय बिनि उननाव जों थांनानै जेला दुब्लि मोनहैयो अब्ला बिसोरनो ओंखामखौ खुरनानै होनानै जोंङो माइखौ गायोमोन ओमफ्राय माइ गाइखांनानै बिदिनो एगार'था सो समायाव जोंनि आब' सासे गेदेराहाय ओंखामखौ जोंनो संङोमोन ओमफ्राय बे ओंखाम संनाया मोनोब्ला जोंङो गाखोनानै दुगैनानै जोंङो ओंखामखौ जायोमोन ज'नो बे जायगायावनो माइ गाइनाय जायगायावनो बिनि उननाव जाखांनानै जोंङो दसे जिरायनानै मानि दसे जिरायोमोन आरो बेयावनो दसे जिरायखांनानै जों माने दसे दसे बिदिनो रेस्ट लायोमोन आरो दसे दसे माने मेंगानायनि गरम जायो नालाय दैलां बे दैलां माइ गाइनाय समावहाय बहुत सानदुंबो दुंङो नालाय बिनि थाखायनो जोङो बिफां साया फोराव दसे जिरायनानै थायोमोन आरो मानि नै बाजिनिफ्राय जोंङो माइखौ गाइफिनोमोन आरो गाइफिनोमोन आरो गाइफिनोमोन ओमफ्राय जों ज'यैनो गायो आदामोन आब'मोन गासैबो जों ज'यैनो गायोमोन ओमफ्राय बिनि उन्नाव जोंङो मोनाबिलिनि सयथासो जायोबा जों गाखोनानै न'आव फैफिनो मोन ज' जोंखौ लानानै फैफिनो मोन आदा मोनहा जोंना दुब्लिआ गोजानबो नालाय एसे गोजानाव थांनांगौमोन नालाय ओमफ्राय जोंनो आइआ जोंनो ओंखाम ओंख्रि गासैबो संनानै दोनखाजोबोमोन मानि जों फैनानै ओरैनो जेरायनानैल' जाफैनांगौमोन आरो ओमफ्राय जों बेराद मोजां मोनोमोन आइआ जोंनि थाखाय बेबायदि संनानै खावनानै दोनो आमफ्राय मानि न'नि मोसौ मोसा गसैखौबो लायनानै दोनफैखायो बोरमा अमा मानि गासैनोबो आदारखौ होनानै दोनखाजोबोमोन आरो आइआ ओमफ्राय एखमबा समाव बियो माहोनो मानि बियो एसे थाबैनो एखमबा समाव हाथाइआवबो थांनानै न'नि मैगं आबाद मावोमोन नालाय न'नि मैगं फिथाइ सामथाइफोरखौ माने फाननानै बियो जोंनो मिथाइ जाग्रा माबाबो लानानै दोनफैयोमोन आरो ओमफ्राय जों दुब्लिनिफ्राय माइ गाइनानै फैयोबा जाफैयोमोन ओमफ्राय बिनि उनाव दसे जिरायनानै ओंखाम जानानै जोंङो माने दसे सिथ्लायाव जिरायलायनानै ज'यै रायलाय लायनानै मानि गाव गावबागाव मानि जों उनदु उनदुलायोमोन आरो बिदि जों ओमफ्राय बिनि जोंनि आइआ जोंखौ माने फुंआवबो मानि ओंखाम गुदुंफोरखौ संनानै हरखायोमोन आरो आमफ्राय जों जेबो मावनांआ मोन मानि आब' मोनहानो गासैखौबो थोरसि लथा सुयो ओंखाम संङो ओमफ्राय जों खालि थांफानानै माइफोरखौल' गाइ हैफानांगौमोन आरो आदामोनजों बिदिनो आदा मोनहाथ' एसे सिगां थांग्रोयोमोन नालाय मानि बिस्रा हाल एवनांगौमोन नालाय मानि सिगां थांग्रोनाय जायो आरो बिसोरो दुब्लिआवहाय ओमफ्राय जोंङो मानि एसे उन जालांङो आरो न'आवबो एसे एनै खामानिखौ मावलांङोमोन नालाय माने सिथ्ला सिबनाय बिदिनो न'सिरन लांनाय बायदि बिफोरबायदि जेनोबा जि सुलांनाय बिदि खामानिखौ मावलांङोमोन आरो ओमफ्राय आइयाबो एसे बुरिबायमोन नालाय मानि गासैबो खामानिखो आइनो गारसोनानै गालां जोबनाय जायो ना नोंङो मोसौ गोबोर गारनाय बोरमा खारननाय अमा आदार होनाय बेफोरखौ जेनोबा आइनो होलां जोबनाय जायो नालाय ओमफ्राय जोंङो माखासे मानि खामानि फोरखौ मानि मावनानै गालांङोमोन आरो आइआ आरो आमफ्राय आइआ सम सम माने मन्दिरावबो फुजा होनो थांङोमोन नालाय ओमफ्राय एखमबा आइआ मन्दिराव फुजा होनो थांनांगौ समबा जोंङो गासिबो मानि बेखौ मावनानै गालां जोबनानैसो जों थांनो थांङोमोन आरो ओमफ्राय जों गोदो समाव जोंनि आब'मोन आदामोनजों जों बेबायदि मावनाय समाव बेराद मोजां मोनोमोन आरो ओमफ्राय दासिमबो बेफोरखौ गोसो खांङो जों बेबायदि मावबोयोमोन ज' ज' थायोमोन मिनि खुसि जेनोबा जेबो माबा माहोनो दुखु दाहा जेबो माबा गैयामोन माने गैयामोन माने जेबो माबा गैयामोन जों बिब' बिनानाव अनलाय लायो बिदा फंबाइ बेराद अनलाय लायोमोन आरो आदामोनहाबो जोंखौ बेराद अनोमोन माने गावसोरजों लाफा लाफा जेनोबा खामानिबो फोरोंङोमोन ओमफ्राय माने लेखा फरायावबो फोरोंङोमोन बिदिनो जेनोबा फरायनाय माबा टाइमबा थांहोयोमोन स्कुलफोराव ओमफ्राय जेनोबा माइ गाइनाय बोथोराथ जेनोबा सब समाय गाइबाय थाया नालाय जेनोबा माबायाव मास मोनसे बा मोननै जोंङो देर मास सोल'सो माइ गायोमोन नालाय ओमफ्राय माइ गाइखांबाथा जों फिन माने स्कुलफोराव थांफिनोमोन आरो बेबायदि ओमफ्राय मावनायजों लोगोसे जोंङो जेनोबा फरायनायखौबो फरायदोंमोन ओमफ्राय न'नि जेनोबा मावनायफोरखौबो मावबोदोंमोन आरोहाय जों सिगां समाव ओमफ्राय गोदो बेबायदिनो जेनोबा मावै दांङो जाबोदोंमोन आरो जेनोबा फरायनायाबो फरायबोदोंमोन ओमफ्राय दा दाथ' गासिबो जेनोबा न'फोराव रावबो गैला जोंहा आदा मोनबो हिन्जाव लाबाय आब' मोनहाबो हाबा जाजोबबाय गासिबो दा गाव गाबागाव जाजोबबाय ओमफ्राय होनबाबो जों दा आब' मोनजों मानि थांलाय फैलाय सोमोनदो थाबाय थायो आरो जोंङो माबा अनलाय लायनाय बेबायदि मोनसे माबा थाबाय थायो आरो आमफ्राय थांङो फैयो बिदिनो आलासि जानो जों लेंहरो आब' मोनखौबो आदामोनखौबो मानि सम सम समाय मोनोब्ला फैयो आरो जोंनावबो बेरायनो आलासि जानो ओमफ्राय जोंबो थांङो मालाबाफोर लोमजा साजा जायोबा जोंबो जेनोबा आब' मोननिसिम जों थांनानै नायो बिदि आरो ओमफ्राय जोंनावबो मालाबा जेनोबा जोंफोर माबाफोर जायोबा फैयो नाइफैयो बेबायदि आरो दा